جی ہاں ہمارے یہاں بہت سارے مذہبی سماجی تقریبات ہیں جیسے کہ عید ہوتا ہے تو ہمارے یہاں سب لوگ عید گاہ میں اکٹھا ہوتے ہیں سب نماز پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پھر بہت سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو سب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور وہاں پہ بھی جشن منایا جاتا ہے اور پھر محرم بھی آتا ہے جس میں کی میلا لگتا ہے اور بہت سارے لوگ وہاں اکٹھا ہوتے ہیں جسن مناتے ہیں میلا گھومتے ہیں اور سب کو بہت اچھا لگتا ہے پھر محرم میں تعزیہ بھی تیار کیا جاتا ہے اور سب مطلب لاٹھی کھیلتے ہیں تجزیا کے ساتھ گھومتے ہیں سب جشن مناتے ہیں یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اور پھر ہندوؤں کا بھی بہت سارا پرب ہوتا ہے جس میں کہ لوگ اکھٹا ہوتے ہیں وہ سب وہ سب لوگ بھی جسن مناتے ہیں ان سب کو بھی بہت اچھا لگتا ہے جیسے کہ مچس گنگا میلا لگتا ہے اس میں بھی سب سب ہندو لوگ جمع ہوتے ہیں ان سب کو بھی بہت اچھا لگتا ہے میلا دیکھنے میں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ جشن مناتے ہیں میلا دیکھتے ہیں گھومتے ہیں اور سب کو بہت اچھا لگتا ہے بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں جیسے کہ